मुर्गियों को कैसे पाला जाता है अच्छा दाना दो बाजरा का दाना दो मक्का का दाना दो उसका मतलब कैसे हो अच्छे सोयाबीन दो तो वह अच्छे मतलब अण्डे देगी अण्डे देकर मतलब अच्छा कर बच्चा बना देती है और

बारिश में बहुत बचाना पड़ता है उनको अच्छी देखभाल करते हैं और ठण्डियों में भी बचाना पड़ता है दो दो घन्टे बाद मतलब ऐसे मतलब किया जाता है उनको और उनकी देखभाल अच्छी की जाती है हमलोग करते हैं इसलिए मतलब साफ़ सफ़ाई रखते हैं और मतलब गर्मियों में मतलब उनके पिन्जरे पर तो उनको सूती कपड़ा डाल देते हैं जिसका मतलब अच्छी उनको तरावट मिले और सर्दियों में इनको बचाना हो हो और कपड़ा ओढ़ा देते हैं पिन्जरे को जो सुरक्षित रहे हवा न लगे और और मतलब दाना मक्का का देते हैं बाजरा का देते हैं और सोयाबीन वग़ैरह देते हैं इससे अच्छा अच्छा सुरक्षित मुर्गियाँ रहती हैं और हमलोग बहुत सेवा करते हैं हमलोग बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और हमलोग पालते हैं मुर्गी पालते हैं तो अच्छी सेवा करते हैं अच्छी सेवा करने के बाद और वह सब दाना सब डालते हैं और मतलब पक्षी अच्छी देखभाल करते हैं हमलोग क्या करते हैं मतलब ऐसी मुर्गियों में कोई भी बीमारी चल जाती है तो गन्दगी से गन्दगी से मतलब उनको बचाव रखना पड़ता है गन्दे से गन्दगी से बीमारी फैलती है ना तो बीमारी फैलने से तो मतलब उनको देखभाल कर करना पड़ता है हमलोग करते हैं और अच्छे तरीके से हम दो दो देखभाल करते हैं और हमलोग हमलोग पालते भी हैं हमलोग पालते भी हैं पाल पालते भी हैं और हमलोग अच्छी देखभाल करते हैं दाना उनको डालते हैं दाना डाल करके उनकी साफ़ सफ़ाई सब करते हैं और साफ़ सफ़ाई करने के बाद फिर उनकी देखभाल करते हैं और उनको अच्छे तरीके से पाला जाता है और क्या और ऐसे नहीं ऐसे नहीं मतलब वह हमलोग अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और सब सब ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है तो हमलोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं देखभाल के लिए